हलो हलो चयो हा त तव्हां केर था ॻाल्हायो बरो बराबरि

हा हा ज़रूरु तव्हांजो केस त पहिरें एफ आई आर तव्हांखे हिन खे लिखिणी या पुलिस वारनि खे पोइ हिंदुस्तान जो क़ाइदो जा कोई बि पुलिस वारो एफ आई लिखण खां सवाइ इन्कार नथो करे सघे ऐं जंहिं कॾहिं एफ आर नथा लिखनि एफ आई आर नथा लिखनि त तव्हां हुन काल पीओ वधी करे बी एच बी साहिबु वटि वञी था सघो डी आई जी साहिबु वटि वञी था सघो तंहिं हूंदे बि न थिए हा चयो चयो त हा हुन में हुन में पाणि त कोट कोट में बि दाख़िल करे ऐं एफ आई नोधाइण जी त हुन जे मथां कार्यवाइ करे था सघूं एफ आई आर ज़रूरी आहे तंहिं खां पोइ सॼी कार्यवाइ थींदी ऐं तव्हांखे

हा तंहिं खां पोइ सॼी हुते त कोट में दाख़िल थींदी हूते केस हुतां जे सुठे नमूने पंहिंजी हैसियत मुंहिंजो ऐं तव्हांखे फ़ाइदो थिए साम्हूं वारनि खे जे इहा मुश्किल आहे त उहा बि सही आहे अॼुकल्ह हुननि खे सजा थिए ऐं समाज खे हिकिड़ो आइनो मिले भई ग़लति कमु करण जो तरीक़ो ग़लति आहे पोइ ज़रूर असां तव्हांजे बारे में कोट में सॼी वात करे सघंदासीं रैव वा फीअ जी चिंता न कयो ॾिसो न ई समाज जो कमु आहे फीस ॾिअणा घणा ई पिया आहिनि सिस्टम वारनि खे कमु कराइण जी पंहिंजो धीअ धीअ भेण जो आहे इनकरे कोई चिंता न कजो फी जे बारे में तव्हां लाइ जो वकीलात नामे में सही करे वञ जो

ओके वाहेगुरू